ہلو کیا آپ ایمزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں میں کچھ دِن پہلے ایمزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو مجھے ایک ہیڈ فونس دکھائی دیے تھے جن کی قیمت پانچ ہزار روپئے کی تھی میں نے وہ ہیڈ فونس آڈر تو کر دیے لیکن اب جب آج مجھے وہ ہیڈ فونس دکھائی ملے تو میں بہت زیادہ اُداس ہوئی اُنہیں دیکھ کے مجھے وہ ہیڈ فونس مل چُکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہیڈ فونس بہت زیادہ بھاری ہیں اور اِن سے سر میں درد ہونے لگتا ہے اور اِسی کے ساتھ اِن کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں بالکل بھی اِن کی پیکنگ بھی اچھی نہیں ہوئی تھی بالکل بھی اور یہ ہیڈ فونس موبائل سے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتے تھے اِن سے کانوں میں درد بھی ہونے لگتا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اِن کو خرید کر میرے پیسے بالکل ہی ضائع ہو گئے ہیں